हेल्ल' औ मा खौरां

आच्चा बाइस थारिगाव र' आं केलेन्दाराव नायनि र' माने माखासे रुटिन होनाय थाखायो नालाय सिगांग्रो कनटेक्ट खालामहरखानाय माखासे मानसिफोरनि देटफोर थायो बेवहाय लिरना दोननाय थायो आंनिया आं बेखौ नायनि जुदि बे दिनावहाय जेरावबो थांनांगौ गैयाब्ला आं थांनाय जागोन आरो दे र' आं नायगासिनो दङ अ गैयालै नै बे देटावहाय फ्रिमोन आङोथ' ओरैनो एदिथिं बायदिसिना जोंहाय गासै थारटिफाइभ थाउजेन्द गाहाम लायो

थारटिफाइभ थाउजेन्दनिफ्राय खमायनो हाया खमायोब्लाबो ओरैनो फास्स'सो खमायजागोन दे द्र'न द्र'नबो नांगौ नामा द्र'न बायदिसिना गासै लाजोबनानै गासै लाजोबनानैहाय ओरैनो पयथ्रिस लायो दे फास्स'थाखा खमायना हरगोन दे ओमफ्राय दि एस एल आर नांगौना नाङा दि एस एल आर केमेरा नांगौ दा ओमफ्राय ओरैनो भिदिय'खौ बेसेबां गोलावसिम खालामनाय जागोन अ टिन घन्टा ओमफ्राय ओरैनो फथ'आ कैस' खानसिम बानायगोन

जायखिजाया आं ओरै ए आं जिखिजाया ओरै खालामनोसै हो जेसेबां हायो आं खेबनोसै ओमफ्राय जेब्लानाखि इदिट खालामो अब्ला नोंसोरनिफ्राय मानसि लिंहरनोसै सासे ओमफ्राय बे इदिट खालामनायावहाय जायखिजाया नोंसोरनिफ्राय सासे मानसि फाथायहरब्लानो जाबाय बाइस टारिखाव ओरैबायदि ओमफ्राय बाकि जानाय नङा किन्थु औ ओमफ्राय साब्रैसो थांगोन केमेरा गंनै थांगोन ओमफ्राय आरो भिदिय' केमेरा खेबग्रा जाबाय भिदिय' केमेरा खेबग्रा सासे थाबाय ओमफ्राय बै माबा द्र'नखौ सालायग्रा सासे थिनहरनोसै दे आदा अ दे जाबाय दे औ औ दे दे दे